हमको हिन्दू लोग का सबसे अच्छा त्यौहार रक्षा बंधन लगता है जिसमें भाई बहन को राखी बहनते हैं यह त्यौहार हर मज़हब में होना चाहिए इससे बहुत ख़ुशी मिलती है सब बहन तैयार होकर जाती हैं भाई के घर रक्षा बनवाती हैं मिठाई खिलाती हैं तिलक लगाती हैं भाई लोग को जो रहता है वह बहन को देते हैं बहन लोग ख़ुशी ख़ुशी वापस आती हैं बहुत अच्छा लगता है और पैसा मिलता है गिफ़्ट मिलते हैं सोने मिलते हैं बहुत मतलब अच्छा लगता है हर भाई ख़ुश हो जाते बहन भी ख़ुश हो जाती हैं हमको दीपावली भी बहुत अच्छी लगती है उसमें सारे घर को दिए से सजाना रहता है गिफ़्ट उसमें मिलता है मिठाइयाँ आती हैं एक से एक खिलाते हैं रौशनी कितनी होती है उससे बहुत अच्छा लगता है दीपावली तो सबको मनाना चाहिए यह नहीं कि सिर्फ हिन्दू हों उसमें है क्या रक्षा बंधन भी सबको मनाना चाहिए भाई बहन का त्यौहार होता है उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि सिर्फ हिंदू मना सकते हैं मुस्लिम भी मना सकते हैं हर मज़हब मना सकता है यह और दीपावली भी आते हैं दिए ख़ूब लेते हैं घर को सजाते हैं घर को साफ करते हैं सबको कहते हैं आओ पूरे घर को इतने अच्छे से सजावट करते हैं कि लगता है घर इतने अच्छे से कोना कोना साफ करते हैं कि यह दीपावली है पूजा करेंगे और अच्छा लगेगा पूरे घर में रौशनी लगाते हैं लतर लगाते हैं और जाते हैं पूजा करते हैं मंदिर में जाते हैं वहाँ दिया लगाते हैं और सजाते हैं दिया को घर को इतना अच्छे से साफ करेंगे कि घर भी साफ लगेगा उससे बिमारी नहीं होंगी मच्छर नहीं आएँगे आज कल मच्छर से बहुत बचाना है बिमारी को भी बचाना है इसीलिए हमको दीपावली भी अच्छी लगती इसी बहाने घर भी साफ हो जाते हैं बिमारी भी दूर हो जाती हैं बहुत ख़ुशी भी मिलती है एक दूसरे से मदद भी हो जाती है कुछ नहीं आता है तो पूछ कर किसी को बुलाकर साफ करवाते हैं अच्छा लगता है रंग पेंट करवाते हैं कि घर हमारा साफ रहे जिसमें कोना ओना यह हर एक कोना हम लोग साफ करते हैं बहुत ख़ुशी मिलती है इसमें रक्षा बंधन की तो बात ही अलग उसमें तो और अच्छा लगता है भाई बहन के यहाँ जाते हैं भाई आता है बहन के घर रक्षा बंधवाते हैं भाई बहन का इसी बहाने प्यार झलकता है बहन सुबह से उठ के इंतेज़ार करती हैं कब मेरे भाई आएँगे हम उनकी कलाई पर राखी बांधेंगे यह वाला रक्षा बंधन त्यौहार तो हमको बहुत पसंद है इतना पसंद है कि हम सोचते हैं हम लोग में भी यही त्यौहार हो जाए तो हम भी अपने भाई को रक्षा बांधेंगे राखी बांधेंगे